हमारे यहाँ क़ानूनी कार्रवाई तो सही है पर पहले से पहले से तो ज़्यादा ही कठनाई है अब तो यहाँ देखो दिल्ली वग़ैरह चाहे जहाँ देखो लड़की किडनेप कर लेते हैं आगे लड़कियाँ पढ़ने लिखने जाती हैं तो उन लोग को किडनेप करने से हर चीज़ से दिमाग़ दौड़ाते हैं सोचते हैं किधर को किडनेप कर लें हमारे यहाँ की लड़कियाँ पढ़ने लिखने बाहर नहीं जा पाती हैं सरकार दो सोचते हैं हर सुविधा तो सरकार लोग देते हैं पर किडनेप ही करते हैं हम लोग सोचते हैं जैसे देश प्रदेश हो में देखो हर जगह किडनेप कर लेते हैं मारने काटने हर चीज़ से डरवाते हैं हम लोग सोचते हैं देहात के लोग हम लोग डरते हैं कि अगर आगे लड़के लड़कियाँ को ले जाएंगे तो कोई ही परेशानी करे या मार काट डालें तो हम लोग क्या करें हम लोग सोचते हैं कि हर चीज़ से बचाव से रहें आप पहले से हमें कठनाई बहुत कठनाई चल रही है बच्चों को पढ़ाना लिखना सोचो तो आगे हर चीज़ मार काट हर चीज़ करते हैं इससे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं हम लोग सोचते हैं कि आपकी आपके सरकार में आगे इतना ही बढ़ जाएं तो ही लड़कियों को सुविधा लड़कों को सुविधा नहीं देते हैं इसलिए लड़के आगे नहीं बढ़ पाते हैं हम लोग सोचते हैं कि सोचते हैं कि आपने बच्चे को पढ़ाएँ लिखाएँ आगे दिमाग़ दौड़ाएँ इसलिए इसलिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे ही आगे बढ़ें